आङो सानफ्रोमबो खारनाय समाव जाहाथे देहाया जेबो खहा जायैबायदि फुङावनो सिखारनानै सानफ्रोमबो बिदिनो नैजिबा थामजि थामजिबा मिनिट सानफ्रोमबो खारबाय थानाय जायो जाहाथे देहाया मोजाङै थायो साबसिखोन जायो फ्राट फ्रिट जायो ओमफ्राय जाहाथे देहायाव बांद्राय हेरेसमेन्ट मोना बेनि थाखाय लासै लासैनो खारबाय थानाय जायो आरो बे खारनायनि गेजेरजों देहायाव ओरैबायदि मोजां माबा फैयो गोसोफ्राबो साबसिन जायो स्रां स्रिं जायो देहाया आराम जायो मजबुत जायो खारनो हानाया देहानि थाखाय जोबोद मोजां आंनि थाखायबा ओंखायनो खारबाय थानो हानांगौ देहाखौ राफोद लाखिनो थाखाय ओंखायनो जेब्लाबो खारबाय थानाय जायो खारनो हानांगौ खारबाय थाबासो बयबो खारनो हानांगौ खारोबा मोजां सोलोंनायजों लोगोसे खारनायाबो लाफाबाय थानांगौ जायो